पाॅलिटिकल सिस्टम जी आसा गोंयची आनी तातूंत खास करून चाळीस आमच्यो कोन्स्टीट्युएंसीस आसात आसा तातूंत भितर आमचे चाळीसूय मतदार संघांनी भितर आमचें इलेक्शन जाता दर चार दर पांच वर्सांनी आनी तातूंत भितर आमी वेगळे वेगळे आमदार निवडटात आता तेच आमदार जे आसात ते विधानसभेंत मागीर आपआपलें जे हें आसा प्रतिनिधी रूप हें लोकांचें प्रतिनीधी रुपान काम करतात तेच भायर प्रत्येक चाळीसूय कंन्स्टीट्युयेंसीतले आमदार जनसंपर्क तांचो खूब बरो आसा लोकां कडेन ते वतात लोकांच्यो मागण्यो ज्यो कितें आसतात त्यो आयकतात आनी त्यो मागण्यो लोकांचो आवाज जो आसता तो विधान सभेंत पावोवपाक तांची खूब मदत जाता आनी डेमोक्रोसी लेवलाचेर पळयलें जाल्यार लेजिस्लेचर जी वेवस्था आसा ती खूब बरे तरेन चलता आनी त्याच भायर काॅर्टाचीं कांमां आनी एकंदरीत जर बाकिचीं स्टेट आनी लाॅकल पंचायती लेवलाचेर सुद्दां पळयलें जाल्यार तें खूब बरें तरेन काम जायत आसता